ارریہ شہر تعلیمی اعتبار سے اب کافی آگے بڑھتے جا رہا ہے پرائیویٹ اسکولوں میں المنار اسکول ہے آکسفورڈ ہے اسی طریقے سے کلیات الصالحات ہے اور دار العلوم زیرو مائل رحمانی ہے اور جو ہے اسی طریقے ندوے کی شاخ ہے ایک اور یتیم خانہ ہے اس میں بھی کافی پریورتن آیا ہے اور تعلیم کے اندر کافی جو ہے ترقی ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ سرکاری اسکولیں ہیں اس میں بھی کافی سدھار آ رہا ہے دیکھ روز مرہ دیکھنے میں آ رہا ہے بچوں کو تعداد بھی بڑھ رہا ہے ٹیچر بھی جو ہے کافی پابندی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کہ جو ہے کئی اسکول بھی یہاں نئے ووجود میں آ رہے ہیں اور جب ہم ادھر سے ارریہ سے پچھم نکلتے ہیں تو سمبرہا میں میڈیکل کالج بن رہا ہے وہ بھی ترقی کے راہ پہ گامزن ہے اور فوربیس گنج کے اندر جو ہے ٹریننگ کالج ہے اور کئی اسکولس وہاں فوربیس گنج میں بھی ہے جس کی وجہ سے بچوں میں بچوں میں کافی تعلیمی بیداری ہے اور جو ہے قوم کو اس سے بڑا فائدہ ہو رہا ہے اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سڑک اور کمیونیکیشن کے وجہ وجہ سے بچوں کو آنے جانے میں سہولیات ہیں یاتایات کی سہولیات ہے اور پبلک کے اندر بھی بیداری آئی ہے اور ارریہ جو پچھلا پچھلے جو پچھلے علاقے کہ رہتے تھے تعلیمی طرز سے اعتبار سے کافی بڑھ رہے ہیں بہت سارے بچے ارریہ سے ہی سے پڑھ کر کے باہر بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں کچھ بچے علی گڑھ کچھ جامعات میں ہیں اور ان کے علاوہ بنارس یونیورسٹی جے این یو اور جو ہے آپ کے باہر ملکوں میں بھی کچھ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور یہ سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہے مقامی طور پہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان اداروں میں جو ہے ان اسکولوں میں جو اچھی تعلیم ہو رہی ہے جس کی وجہ سے بچوں بچے آگے بڑھ رہے ہیں اور ہمیں بھی اپنے علاقے میں ہر جگہ جو ہے اس قسم کے ادارے اور اسکول قائم کرنا چاہیے چونکہ یہ دور ٹیکنالوجی اور تعلیم کا ہے اور تعلیم کے بغیر انسان جو ہے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہر قوم کے بچے تعلیم جو ہے اور ٹیکنالوجی کے اندر آگے بڑھیں جس سے ملک اور قوم کی خدمت ہو